हा हैलो हा जय झूलेलाल भाई हा कीअं आहियो तव्हां वटि कहिड़ा कहिड़ा फ्रूट आहिनि मां हीअ ॾिसां पई साम्हूं तव्हांजे केला रखिया आहिनि ऐं पंहिंजो पपीतो आहे सूफ़ आहिनि हिंदाणो आहे सभु मिलंदो त अघु कहिड़ा कहिड़ा आहिनि प पपीतो कीअं पिया ॾियो तव्हां पपीतो अच्छा अच्छा अच्छा ऐं ॿियो पंहिंजो ऐं पंहिंजो अंगूर हूंदा कारा जंहिंखें असां सिंधीअ में ॾांढ़ूं चवंदा आहियूं सिंधीअ में असां ॾांढ़ूं चयूं न तव्हां हाणे सम्झी सघो अलाए न सम्झी वियो हा त छा आहे त मुंहिंजे मुंहिंजे हसबेंड जी हीअंर पंहिंजो तिथ थियणु वारी आहे त मूंखे पंहिंजो सुठा ताज़ा पंहिंजो फ्रूट खपंदा हा विरिहाइण जे लाइ हा न त सूफ़नि जी कहिड़ी कहिड़ी क्वालिटी आहे तव्हां वटि घणे अघु आहिनि हुन जी वैराइटी घणी आहे ऐं इन्हनि जा अघु घणा आहिनि प्राइज़

अच्छा हू डिलीशियस वारा आहिनि छा डिलीशियस डिलीशियस हा प्रीमियम क्वालिटीस वारा ऐं कुझु ॿारनि खे विड़ विरिहाइण जे लाइ मूंखे नंढा सूफ़ खपनि ऐं हीअं तव्हां ब बॉक्सिस मूंखे जे तयार करे पंहिंजो पंजनि फ्रूटनि जो ठाहे ॾींदो जीअं हिकिड़ो केलो हुजे अने सूफु हुजे नारंगी हुजे और थोरा अंगूर हुजनि डाख इहे पंहिंजो जेको मौसमी फल ॿियो हुजे उहो बि विझी करे त हिकिड़ो पैकेट तव्हांजो घणे जो पवंदो ईअं तव्हां मूंखे पैकेट ठाहे ॾींदा त अच्छा तव्हां उहो करे न सघंदा हिकु हिकु अलॻि ठीकु आहे मां घर में हिकु हिकु अलॻि अलॻि करे हा करे छॾींदसि त तव्हां मूंखे त पंजनि फ्रूटनि जो मोकिलिजो ऐं जेके इहे नंढा वारा आहिनि केला ॿ ॿ डज़न केला मोकिलिजो ॿ या टे डज़न त उहे घणे जा पवंदा

अच्छा ठीकु आहे ऐं सूफ़ु जेके आहिनि से प्रीमियम क्वालिटीअ वारा उहे बि टे किलो खन मोकिलिजो ऐं ॿियो पंहिंजो इहे ग्रेप्स आहिनि जेके अगूंर हा कारा कारा हा उहे बि मूंखे ॿ किलो मोकिलिजो पर ईअं ॻरियल वरियल न हुजनि हिकु ॿ ॾींहं हलनि छोकी ॿारनि ताईं पहुचण में टाइम लॻंदो हा त ॿियो त ईअं नारंगी नारंगी हूंदी संतरा हा त इहे फ्रूट त तव्हां मूंखे ठाहे करे मां तव्हांखे ॿुधाइजो टोटल घणो थियो घणो अंदाज़े सां हिकिड़ो न तव्हां अंदाज़ ॿुधाइजो त मुंहिंजे बजट में हूंदो त पोइ मां तव्हांखे पंहिंजो पाण अची तव्हां खां कलेक्ट करे वठंदसि हा अच्छा अच्छा

अच्छा यारहं सौ जी हा त ठीकु आहे हा हा काई ॻाल्हि कोन्हे यारहं सौ जी तव्हां ॿ ॿ बास्केट करे त सघो मां एतिरो अफॉड करे थी सघां भई एतिरा हा ॿार खाईंदा ॿियो छा हा न न न न न मां पाण उते अची करे पंहिंजो थोरा फ्रूट ॾिसंदसि पंहिंजो ॾिसी त मां हूंअं वई हुअसि उन ॾींहुं तव्हां कोन हुओ तव्हांजा नौकर हुओ हुते बीठो त चयईं भईया आ जाए तो फिर तंहिं करे मां इंतिज़ार पई कयां पहिरीं मां चयो फोन कयां त पोइ मां ईंदसि तव्हां वटि हा न त पोइ शाम ताईं मां हा मां शाम ताईं अची वेंदसि तव्हांखे फोन करे ऐं जेके बि हूंदा त ॿ टोकरा तयारु करे रखिजो एकीह सौ जा हा न हा हा भले भले हा हा तमामु सुठो लॻो तव्हां भाऊ तव्हां सां ॻाल्हायोसीं हा न हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल जी अचनि